پہلی بات میرے پاس فون تو کوئی مطلب کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا جب میرے پاس نیا فون آیا تو تب تب بہت ہی زیادہ خوشی ہو گئی کہ اب میرے پاس فون آ گیا تو اب میں فوٹوگرافی کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوئی تھی تب تو جب میرے پاس نیا فون آیا تو تب میں نے ایک فرینڈ میری جو ایک فرینڈ تھی تو ان سے میں نے کہا کہ پلیز میری ایک مہربانی کر کے فوٹوگراف فوٹو کھینچ لیجیے میرا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے میرا فوٹوگراف فوٹو کھینچا اور مجھے بہت ہی زیادہ تب اکسائٹمنٹ ہوئی تھی تو تب میری جو عمر تھی وہ یہی ففٹین چودہ سال کی عمر میں میں نے اپنا فوٹوگراف پہلا جو فوٹوگراف تھا وہ کھینچا تھا